हेलो हां सांगात कितें जाय आशिल्लें तुमका हालो आं हय आमी खारेंच विकता तुमका कसलें तरेचें जाय आमचे कडेन सगळ्या तरेचें आसा तुमकां कितें कितें जाय हय आमचे कडेन दोडयारे आसात बांगडे आसात सुकी सुंगटां आसा गालमो आसा तरे तरेचें आसा बोंबीलूय आसा बोंबील जाय बोंबील आसा तुका मोरी बी जाय जाल्यार ऑके हां बरें आमचेडेन तांबडींय आसा धवींय आसा आनी तुमका खंय जाय ती खंय पावोवपाक जाय तुमका हां म्हापश्यां पूण तुमकां हॉम डिलीवरी जाय कांय तुमी स्वता येवन चॅक करून बी व्हरतले ऑके सो केन्ना येवपाचे आता तुमी बरें ऑके बरें आनी तुमकां तें पॅक करून दवरूं हांव कांय तुमी तुमचे डबे घेवन येतले कित्याक आमचे कडेन आमी डब्यांनी घालून दवरतात ऑके तुमी घरान खावपाक काय कांय तुमका हॉटॅल बिटॅल आसा तुमचे हां तुमी कितें म्हळें सुकी सुंगटां जाय तुमका तांबडी तीं जाय नी कितलीं जाय कितलीं जाय आमी पडिनी दितात बरें चार पडी मागीर दोडयारे जाय म्हळें नी तुमी ऑके बरें आनी आनी कितें जाय म्हळें तुमी बांगडे जाय बोंबील जाय म्हळे नी बोंबील जाय हां बरें बोंबील जाय आनी तुमी पॅयमेंट कशें करतले कॅश पॅयमेंट दितले कांय जिपे बी बरें ना तुमकां हांव आतांच सांगता म्हणजे तुमी त्या तयारेन यात सुकी तुमका गालमो बी नाका म्हजे कडेन गालमोय आशिल्लो गालमो बी बरो पडटा नी नाका गालमो नाका हां मोरी बी सुकी मोरी बी आसा जाल्यार म्हणजे तुमका जाय जाल्यार हांव मुद्दाम अरेंज करूंक शकता हां बरें तुमचें एक पेयमेंट एक देड हजार पर्यंत वतलें हां सो तितले तुमी कॅश हें करून हाडात आनी तुमका जर सुकोवन बी पयलींच दवरूंक जाय जाल्यार तेंय म्हाका सांगात ऑके मागीर यूज केल्यार जाता बरें बरें थँक्यू